हलो सर नमस्ते सर आपके वहाँ इस समय कौन सी पिक्चर लगी हुई कौन सी मूवी है चल रही है तो सर इसका चार्ज क्या है अच्छा और बालकनी का ऊपर का अच्छा अच्छा और सर यह नाश्ता वग़ैरह पॉपकॉर्न वग़ैरह अगर लेना चाहते हैं तो कितने का मिलेगा जी जी जी

अगर मैं पड़ोस के बच्चों को लेकर आऊँ साथ में तो उनका चार्ज पड़ेगा आपके वहाँ कितना होगा और आपके वहाँ बालकनी और नीचे का क्या चार्ज है नीचे का आपने नहीं बताया सर तो बताया था अपने वह कितना चार्ज बताया पैसों में बताया ओके ओके सर मैं भरावन में रहती हूँ हरदोई ज़िला मेरा पड़ता है और सर सर यह बताइए आपके वहाँ वह नगीना पिक्चर कब लगेगी मूवी नगीना मूवी कब लगेगी आपके वहाँ हाँ जी पंद्रह दिन के बाद जो है मूवी दूसरी होगी

आते हैं सर ठीक है सर नमस्ते